हाबलांनाय लामा एबा सिथलायाव गोबोरखिजों दै लगायनानै सारनायनि ओंथियानो जाबाय गोथार मानो होनोब्ला जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आबौनि समनिफ्राय सोलिबोनाय जोंनि गासैबो न'आनो हानि बेखौ जों हाजों आरो गोबोरखिजों लगायनानै नफोरखौ लिरस्रांनाय आरो लिरस्रांनाय आरो दै सान्थि सारनायानो जोंनि गोथारखौ फोरमायथिनाय जायो मानो होनोब्ला जों दानि आरो गोदोनि गोबां फाराग दानि बादि न'आ जोंना फाखखानि नङा इथानि नङा गोदोहाय जोङो आबै आबौमोनहा गासैबो न'आनो जाबाय हानिमोन आरो

गोबोरखिजोंनो लिरनाय अरदाब अरदिब लिरनाय जों फुजा बेजानि समाव जों गासैबो नखौनो जों गोबोरखिजों लिरस्राङो बेखायनो जों गोबोरखिजों लिरनाय लोगो लोगो जों गोथार होननानै साननानै लायो आरो जों न' लिरखांनानै फुजा बेजा होयो जेरै बाथौ धोरोमाव जोङो मागो मासाव आघन मासाव जेरै फुजा होयो जेरै सालामि होयो बेफोराव जों न' बांखौ गोबोरखिजोंनो लिरस्रांजोबनानै फुजा होयो आरो ओंखाम गोरलैनि समावबो आघोन मासावबो जों ओंखाम गोरलै होनो थाखाय ओंखाम गोरलै जाजेननो थाखाय न' बां लिरस्रांनानै गासैबो न'खौ लिरनानै जोङो दै सान्थि सारस्रांनानै न'खरखौ गोथार खालामो गोबोरखिजों लिरनाय माने जों गासैखौबो गोथार जानाय होननानै साननानै लायो